मेरा नाम आदित्य ऐ अं'ऊ तुसेंगी इक्क सैमसंग दे प्रोडेक्ट दे बारै च नॉलेज देआं ना एह्दे प्रोडेक्ट बड़े कैंढ न मतलब एह् एह् जदूं दे फोन आ दे तदूं दी साढ़ी लाईफ गै बदली दी मतलब की हू'न केह् सनांऽ तुसें ई अं'ऊ के मतलब जि'यां पैह्लें फोन निं हे बचपन च जि'यां अस बचपन च रौंह्दे हे तैलूं फोन निं हे तां मतलब अस इं'या बचपन साढ़ा मतलब कुसै दा फोन दिक्खना होंदा जि'या पोइमां दिक्खना होंदियां हियां पढना गै होंदा हा मुश्कल होंदी ही हू'न हू'न कि'न्नी आसानी होई दी हू'न इं'या मतलब आसानी होई दी पढ़ने बी असानी होई दी कुसै फोन करना होऐ ओह्बी असानी होई दी अगर अस बाह्र जंदे उठी हे बाह्रै ई जाना उठी ते कुसै बाह्रली कंट्री जाना मतलब बाह्र कुदै फोन करना होंदा हा ते मुश्कल होंदी ते हू'न असान होई दा नेटवर्क गै इन्ने स्ट्रांग होई दे फोन दे हू'न फोनै दी बैटरी लाईफ बी दौं त्रैऽ दिन बधी दी एह्दे कैमरे इ'न्ने न्ट होई दे प्रोसेसर इ'न्ने कैंन्ट होई दे ते फोन गै करना होऐ ना होई दा निं जल्दी जल्दी होर होर एह् सैमसंग इक्क बड़ी बड्डी कंपनी ऐ एह् एहदे प्रोडेक्ट बड़े घैंट न मतलब हू'न इ'नें इक्क नमां प्रोडेक्ट कड्ढेआ सैमसंग एस टवंटी थ्रीअल्ट्रा ते ओह्दा कैमरा दौं सौ मेगा पिक्सल ऐ दौं सौ मेगापिक्सल कैमरा नुहाड़ा ते नुहाड़ी बैटरी लाईफ त्रै चार दिन ऐ मतलब ओह्दा इ'न्ना कैंठ कैमरा की मतलब तुस दौ सलौ एक्सट्रा जूम करी सकदे मतलब दूरै दी चीज़ कश दिक्खी सकदे होर केह् ठीक